हेलो हाँ बोलिए हाँ जी बोलिए क्या काम था आपको हाँ बोलिए मैं पूजा मैडम ही बोल रही हूँ जी क्या प्रॉब्लम है आपकी आँखों में अच्छा तो अभी तो मैं बाहर हूँ तो अभी रात को नहीं मिल पाऊँगी मैं दो मैं दो दिन बाद आऊँगी तो आप दो दिन बाद आ जाना मेरे क्लिनिक में दवा दवाइयाँ तो मैं बता देती हूँ लेकिन ज़्यादा तो मैं आपको चेक करके ही बता पाऊँगी क्या प्रॉब्लम है तो उसके लिए आपको कोई भी मेडिकल से जैसे पूजा मेडिकल है तो आप वहाँ से आई ड्रॉप ले लेना हाँ तो हो सकता है उससे आपको थोड़ा आराम मिले ठीक है